असां सिंधियुनि में शादी ॾाढी सुठी तरह थींदी आहे छोकिरे छोकिरी जी शादी ॾाढी सुठी तरह थींदी आहे हुन में साट सोण बि थींदा आहिनि हेड बुकी थींदी आहे ख़ूबु संगीत थींदो आहे नाचु गानो बि थींदो आहे सुठी तरह पलऊ बि थींदो आहे ऐं छोकिरे जा के माण्हू जणया बि पाईंदा आहिनि शादीअ में ऐं छो घोट जो मुकुट बधिॿो आहे सेहरा बंधी थींदी आहे घोट जी बारात ब निकिरंदी आहे ऐं हुन में नाच गानो थींदो आहे सभु नचंदा वेंदा आहिनि बारात में शादी में लाॾा बि थींदा आहिनि जीअं हिकु सोन जो रुपयो हिक चांदीअ जो रुपयो रख संदलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा रख संदलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा ऐं हिन खां पोइ चढ़ घोड़ीअ ते घोट घोरां तुंहिंजे मथां नोट चढ़ घोड़ीअ ते घोट मुंहिंजा वया लाॾा शलु राॼु माणींदे